छात्र दूसरे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते तो हैं लेकिन वह उन्हें जाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि कहीं कहीं ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे अच्छे से जा जाया जा सके और रेगुलर बसें नहीं चलती है और बसें चलती भी हैं तो बहुत ज़्यादा उनका फीस रहता है तो छात्रों की अच्छी शिक्षा के लिए कई सारे बसें चलाना चाहिए सरकारी बसें चलाना चाहिए जिसकी फीस इसका जो फीस की मात्रा है वो कम करनी चाहिए क्योंकि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर जो गोवरमेंट स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है तो उसके पास पैसा नहीं है तभी वो गोवरमेंट स्कूल का सहारा ले रहा है तो इसी को देखते हुए जैसे प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है वैसे ही जैसे प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है वैसे रेगुलर बसें की व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन रेगुलर बसें नहीं चलती है इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा असुविधा होता है इसलिए रेगुलर बसें चलाना चाहिए और प्राइवेट बसों में बहुत ज़्यादा फीस लगता है इसीलिए बच्चे प्राथमिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं इसलिए उनको बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पढ़ाई से रिलेटेड उन्हें बस चलानी चाहिए जो उन्हें स्कूल अच्छे से छोड़े और ले आए